دیکھیے اس کا جواب تو بہت مشکل نہیں ہے لیکن میں اصل میں دونوں طرح کی تحریر لکھنا پسند کرتا ہوں مجھے افسانہ لکھنا بہت پسند ہے اور نان فکشن بھی کبھی کبھی لکھنا اچھا لگتا ہے ناول بھی بہت اچھی طرح میں لکھ لیتا ہوں ناول لکھنے کی عادت میری بچپن سے ہی تھی میں بچپن میں بہت ساری ناول لکھتا تھا اور اسکول کے میگزین میں میری تحریر چھپتی تھی اور اس کو میرے سارے اساتذہ بہت پسند کرتے تھے میرا پسندیدہ مصنف بہت لوگ ہیں جن کو میں بہت پسند کرتا ہوں اور اس کی ایک لمبی فہرست ہے میرے پسندیدہ مصنف میں ایک حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں ان کی تحریر بہت عمدہ ہوتی ہے ان کے لکھنے کا انداز بہت عمدہ ہے انہوں نے بہت ساری کتابیں تصنیف کی ہیں ان کی تحریر اردو ہندی اور عربی میں بھی عربی میں بھی ہے میں چاہتا ہوں کہ میں بھی ان کی طرح لکھنے والا بن جاؤں